ناسک ضلع میں عمر رسیدہ آبادی کی صحت کی دیکھ بھال سماجی مدد اور وقار کے لحاظ سے چند اہم چیلنج اور مواقع ہو سکتے ہیں صحت کی دیکھ بھال عمر رسیدہ افراد کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے طبی مدد روزانہ کی انشاء اللہ و آسان ورزش مناسب غذائیں اور صحیح معیار کی نیند ضروری ہوتی ہے سماجی مدد ان افراد کے لیے سماجی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے خود کے ذاتی ضروریات کے لیے منظمیت برقرار رکھ سکے مختلف معاشرتی ادارہ غیر حکومتی تنظیمیں اور خیراتی تنظیمات ان کی مدد کر سکتی ہیں وقار کی حفاظت ان افراد کو احترام اور وقار کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی بھی معاشرتی شرکاء کو ان کے حقوق اور خواہشات کا احترام کرنا چاہیے فراغت کی فرصتیں عمر رسیدہ افراد کے لیے فراغت کے مواقع مہم ہوتے ہیں جیسے کہ تفکر یا دعا ورزش کی طرح رجوع کرنا یا یوگا کرنا رٹائرمنٹ کے مواقع وقت کی تصرفی کو مفید بنانے کے لیے رٹائرمنٹ کے دوران نئے مواقع کی تلاش کرنا بہترین ہوتا ہے مثلاً خوبصورتی کی دنیا کو دیکھنا سیکھنا یا نئے مہمات میں شامل ہونا